हाँ हम बिल्कुल कह सकते हैं की जो फिलीम कलाकार होते हैं वह अपने आर टी पी बढ़ाने के लिए कुछ भी गलत सलत कह सकते हैं क्योंकि लोग उनको लोग उनकी गलत सलत बातों को यकीन में मानकर उसे सामाजिक स्तर तक ले आते हैं परंतु यह बात सत्य नही है की फिलिम कलाकार जो कहते हैं वह सही होता है परंतु हम जो लोग हैं जो सामाजिक स्तर पर रहते हैं वो तो इन चीज़ों को समझ जाते हैंपरंतु जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते क्योंकि टी वी पर पहले आया करता था शक्तिमान नाटक के आया करता था उसको देख कर बच्चे शक्तिमान की भूमिका ही वाते थे वे कभी कभी छत पर चढ़ कर भी कूद जाते थे और फिर जोर से कहते थे शक्तिमान बचाओ शक्तिमान कहाँ से बचाएगा जब वह ख़ुद ही छत से गिर रहे हैं परंतु ऐसी चीज़ें जो ये फिलिम अभिनेता जो करते हैं ऐसी चीज़ों को वास्तविक रूप में नहीं करना चाहिए या फिर मेरी राय यह भी है फिलिम नेताओं से यह राय भी है मेरी कि जो वह बनते हैं उसको पर यह नोटिस भी कर दिया जाय कि यह घटना वास्तविक घटना नहीं है इसको अपने जीवन में नहीं तुलना करें